हैलो हां जी आं हां हां साढ़े कोल ऐ नेईं नेईं बाल नीं चढ़दे हैन शैल ऐ बाल नीं चढ़दे हैन नेईं नेईं पौंदे न बाल नेईं पौंदे न नेईं पौंदे नेईं नेईं खुरक् खारश नीं होंदी ऐ नेईं पौंदे न नेईं नेईं हुन ठीक ऐ शैम्पू ठीक आदा नीं पौंदे नीं बाल नीं चढ़दे ओह् ठीक ऐ हां बड़े लोक लेआदे न इ'यै शैम्पू लेआदे बड़े लोक लेआदे न शैल ऐ शैल ऐ अच्छा ऐ हां हां हां आएओ ना कल दुकान उप्पर आएओ लेई जाएओ शैम्पू एह्दे कन्नै बाल नेई पौंदे हैन ठीक ऐ